सर मिगी अपने जीवन बारै सनाओ तुं'दा जीवन कनेहा रेहा बचपन कनेहा रेहा फिर अग्गै करियर कि'यां चुनेआ तुसें अग्गै अपना केह् केह् परेशानियां रेहियां ते अज्ज इस मुकाम तोड़ी तुस कि'यां पुज्जे ओह्दे बारै सनाओ मिगी

दी उसलै दौड़ ही हिंदोस्तान आजाद होआ और मिगी ते बजुर्ग जेह्ड़े मेरे ओह् सनांदे न के तूं इक दिनै दा हा जदूं ते असें कोठे पर शौर्स उन्दा हुंदा हा आखदे ते कतलो गार्द हुंदी ही भाई आई गे आई गे बड्ढो टुक्को ये बो इक दिने दा हा तूं ते बस इ'यां के अस पले बड़ी गुरबत ही बड़ा बड़ी गुरबत ही इत्थे कटडे़ कम्मकाज केह् होना हा कटड़े अस ते जम्मे के कटड़ै

कम्म हुंदा नी ऐ हा जात्तरा बी इक्क नांऽ दी जात्तरा हुंदी ही ऐं ओह् बी दो म्हीने म्हीना मतलब के अस्सूं दे नराते बड़ी मुश्कल कन्नै मतलब के उऐ साढ़े इक्क बात ही त्रै म्हीने कमाओ ते नौ म्हीने खाओ हालांकि त्रै म्हीने जात्तरा नेईं ही होंदी लेकिन एह् ऐ सितंबर दा लेइयै मतलब अक्तूबर दा लेइयै दिसंबर तोड़़ी इन पैचेस जि'यां नरातें च रश पेई गेआ थोह्ड़ा जेहा दशैह्रे तोड़ी ओह्दे बाद ब्रेक आई जंदी ही बिच बिच मतलब के फ्ही देयाली गी टिक्के दे बाद कम्म होई जंदा हा ओह्दे बाद फ्ही ब्रेक आई जंदी ही ओह्दे बाद दिसंबर च ओवर ऑल मतलब कोई म्हीना एक्क जात्तरा ओह् म्हीना दी कमाई जेह्ड़ी ऐ ना ओह् साम्भियै रखना पौंदी ही ओह् पूरा साल मतलब के ते जां फिर मजबूर होइयै बाहर जाइयै कम्मकाज करना पौंदे हे बजुर्गें टब्बर ते पालना गै होंदा हा ते उस स्हाब कन्नै सिलसिला चलदा रेहा ओह्दे बाद अस बी थोह्ड़ा जेहा पढ़दे पढ़दे पढ़दे चलो इत्थै कटड़े स्कूल दसमीं कीती दसमीं दे बाद मतलब के चलो के एह् होएआ बजुर्गें थोह्ड़ा जेहा एह् कीता भाई कॉलेज चली गए कालेज चली गे कालेज दा ओह् दिक्खेआ सारा ओह् बी एह् बी दिक्खेआ ओह्दे बाद इ'यां दमाग च आई गेआ कि चलो जी सर्विसस जाइन करो मैं एयर फोर्स च चली गेआ उन्नी सौ ते श्याठ दे बिच एयर फोर्स जाइन करी लेई एयर फोर्स रेह् उत्थै कत्तर दी जंग में लड़ी ऐ मैं संग्राम मेडलिस्ट आं उत्थूं दा बड़ा स्ट्रगल कीते दा उत्थै मतलब दो चार मेडल होर मिले दे नै मिगी पूर्वी स्टार ते ओह् इक्क रिवार्ड गै हा अवार्ड हे मतलब के नौकरी करने दे बड़ा अच्छा टाइम निकलेआ ओह्दे बाद मतलब के थोह्ड़े जे घर दे हालात उ'ऐ नेह् बनी गे पिता जी बमार होई गए ते मजबूरन मतलब बापस औना पेआ नौ साल दा जेह्ड़ा बांड हुंदा हा ओह् नौ साल नौकरी करियै ते घर बापस आई गे बस ओह्दे बाद फिर घर दा स्ट्रगल शुरू होई गेआ भाई ओह् करदे करांदे करदे करांदे चलो माता रानी दे चरणें च बैठे दे हे ओह्दी बजह कन्नै अज्ज मतलब के इन्दे बजुर्गें दे आशीर्वाद कन्नै गै अज्ज ठीक ठाक ऐ माता रानी दी कृपा ऐ माता रानी दी मेह्र ऐ सब ठीक ठाक ऐ